पलङ्ग पलङ्ग दै देबै एकटा पलङ्गके दाम पड़त एक लाख टका गोदरेज दै देबै गोदरेजके दाम पड़त सतरह हजार टका फ्रिज दै देबै फ्रिजके दाम पड़तै बाइस हजार टका हँ टेबुल कुरसी दै देबै ओकर पड़तै दुइ हजार पचीससे तीन हजार ओकर बाद भए गेलै सोफा सेट दै देबै एगो वाशिन्ग मशीन दै देबै हँ तऽ ओ दै देबै ओ सबके एकटा वाशिन्ग मशीन दै देबै ओकर दाम पड़त मिलै जुलैके दस बीस हजार टका नहि देबै तऽ कोना हैत बिदागरीमे तऽ लागबे करत एतना टका खरचा पड़बे करत हँ तऽ ओतना तऽ लागबे करत कुरसी लेबै कमसे कम दुइ हजार पचीस सओ तीन हजार टका लागत टेबुल कुरसीके फ्रिजके दाम भए गेल अहाँके बाइस हजार टका गोदरेज लेबै तऽ सतरह हजार टका पड़ि गेल आओर वाशिन्ग मशीन लेबै तऽ कमसे कम पचीस तीस पैँतिस हजार टका पड़त पलङ्गके दाम भए गेल अहाँके डेढ़ लाख टका सोफाके सिम्पलमे लेबै तऽ अहाँकेँ साठि सत्तरि हजार टका लागत नहि देबै तऽ कोना हेतै मिलै जुलैके लपटैके दुइ लाख तीन लाख टका पड़त विदागरीमे ओ सब समान तऽ दैए ले पड़त एतना टका सबकिछु तऽ मिलै जुलैके दुइ तीन लाख टका अहाँकेँ लागत सोफा सेट पलङ्ग भेल गोदरेज भेल फ्रिज भेल टेबुल कुरसी भेल सोफा सेट भेल अलना जलना सबके अहाँकेँ लागि जाएत तखने तऽ अपने यहाँ लै ले चाहै छिए यानि कतना तकमे खोजै छिए पलङ्ग अहाँ कतना तकमे खोजै छिए डेढ़ो लाखवला छै एको